हेल' औ ओ नों मेडामआ माबा रुम भारा होयो नामा अ आं टंला कलेजनिफ्राय बुंहरदों अ बेसेबां लायो रुम अ अ फ्रि होयो अ बेयावनो अ फैसाखौलाय मासै मासै होनांगौना ओमफ्रायो बोसोराव अ अ ओमफ्राय जेबोथ' नांला दा

ओंखामालाय खैथायाव मोनजायो अ मोनानियालाय अ

खैजोनसो दोङो हस्टेलावलाय रुम मोनसेयावलाय खैजोन खैजोन थायो

ओमफ्राय लामा जिंना बिथोराव

खैथासोआव अ

रायज्लायखाबाय रायज्लायनायाथ' थानोलाय होगोन होन्दों अ अ औ दे